अपना गाम घरमे खेलल जाइत जेना क्रिकेट भए गेल क्रिकेट बड़ा बढ़िआँ खेल होइत छै ओहिमे अहाँके एगारहटा टीम होइत छै एहिमे विपक्षी आओर हमहुँ जेना हमहुँ खेलै छियै तऽ हमरो एगारहटा टीम होइत छै आओर दोसरो एगारह टा टीम होइत छै तऽ ओहिमे अहाँके अहूमे पहिने टॉस होइत छै फेर टॉस जे जीतल ओकर बैटिङ्ग फेर विकेट छओ टा विकेट होइत छै एगारहटा प्लेयर होइत छै फेर खेललके लोक चौका छक्का मारतै दर्शक आयल दर्शको सब बढ़िआँ देखल खेललक बढ़िआँ केओ छक्का मारैए तऽ केओ चौका मारैए केओ सिङ्गल डबल लए कऽ अपन छोड़ि दैत यऽ केओ बढ़िआँ फेर दोसर आयल ओहो बढ़िआँ खेलल ओहो छक्का चौका मारलक फेर ओकर बाद फेर खेलके बाद फेर अथी फेर लोक सब आयल खेल देखलक खेल तऽ बढ़िआँ लागल ओकरा जे बड़ नीक लागल ई खेल फेर हमरो देखयमे फेर हमहुँ खेललहुँ तऽ हमरो खेलैमे बड़ा बढ़िआँ आनन्द आयल इएह सब छै खेलैमे बड़ा आनन्द आयल लोको सुनलक लोको बादमे कहैत हँ खेल तऽ बड़ा बढ़िआँ भेलै रौ इएह सब सुतपुर गाँवमे हँ खेल बड़ा बढ़िआँ भेल एहन खेल किओ नहि खेलने हैत एहन खेल किओ नहि खेलने हैत आओर बहुत फायदा होइत छै एहिसँ पूरा शरीरके अहाँकेँ बहुत क्रिकेट खेललासँ शरीर अहाँके बहुत स्वस्थ रहत अहाँकेँ हाथ पयर चलैत रहत अहाँ नहि दौड़ै छी रन तन लय छियै दौड़ै छियै इएह सब छै इएह सब छै विकेट तिकेट लैत छियै अथी के ले बहुत फायदा छै इएह सब फायदा अहाँके बहुत ही फायदा क्रिकेट खेलैमे अहाँके बहुत ही फायदा छै बहुत ही जेनाकि अहाँके बहुत पूरा शरीर बहुत आसान यऽ शरीर अहाँके पूरा स्वस्थ रहत कोनो दिक्कत रोग तोग किछु नहि हैत कोनो खेलमे एकर काम ताम शरीरके काम चालू रहत अहाँ सब किछु बहुत फायदा छै क्रिकेट खेललासँ